हम आजकल देख रहे हैं कि समय के अंतराल के साथ पूरी दुनिया ही धीरे धीरे बदलती जा रही है अगर से मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ जैसे जिस प्रकार के पहले उपकरण हुआ करते थे एवं किसी भी कार्य को करने का पारंपरिक विधि से जैसे पहले उस कार्य को किया जाता था वह सभी चीज़ें आज तकनीक के साथ किए जा रहे हैं पहले जैसे हम लोग खेतों में कटाई बुआई पारंपरिक रूप से किया करते थे परंतु यह सभी चीज़ें आज तकनीक के माध्यम से एवं मसीने ही कर रही हैं ऐसे में हमारी दुनिया दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है लोग ज़्यादातर तकनीक की ओर बढ़ते जा रहे हैं जैसे अब सभी छोटे बड़े युवा सभी बच्चे मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं पहले के समय में हमें किसी से भी बात करने के लिए पत्र के माध्यम से ही अपने विचारों को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता था इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था परंतु अब यह काम आसान तरीके से मोबाइल फ़ोन से एक जगह बेठ कर ही दूसरे जगह तक अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं जिससे काफ़ी समय बचता है ऐसे में यह दुनिया में जिस तरीके से नई नई तकनीती के आती जा रही हैं पूरी दुनिया दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है